ہیلو السلام علیکم ڈرائیور صاحب آپ کہاں ہیں میں یہاں پر پک اپ پوائنٹ پر آپ کا انتظار کر رہی ہوں کیا آپ کا میسج آیا تھا کہ آپ پک اپ پوائنٹ پر ہیں لیکن آپ مجھے دکھائی نہیں دے رہے اور نہ ہی آپ کی ٹیکسی دکھائی دے رہی ہے اچھا اب آپ کہاں ہیں ذرا آس پاس کا کوئی لینڈ مارک بتلائیے نا اچھا تو آپ دوسری گلی میں ہیں آپ اس گراسری شاپ کی دائیں طرف ٹیکسی لے لیں اور سیدھے آ کر آخر میں بائیں طرف مڑ جائیں میں وہیں پہ ایک کراکری شاپ کے قریب ہوں اچھا میں لائن پر رہتی ہوں آپ آئیے جی جی سیدھا

میں آپ کو دکھ رہی ہوں جی جی میں یہاں کھڑی ہوں ٹھیک ہے آ جائیے